भारत जो ट्रांस्पोट सिस्टम ॾाढो सुठो आहे ऐं माण्हुनि खे सफ़रु करण लाइ चङा ई साधन आहिनि जीअं त ट्रेन आहे बस आहे सादी बस आ एसी बस आहे आटो आह्र टैक्सी आहे ओला उबर आहे मोनोरेल आहे मैट्रो ट्रेन आहे मेन ट्रेन में वञजे त जल्दी पहुचंदो आहे पर ट्रेन में हिकु थींदो आहे गरदी जाम थींदी आहे माण्हुनि खे लहण चढ़नि में तकलीफ़ थींदी आहे ऐं बाक़ी बस में वञे त सुठो आहे एसी बस बि सुठी आहे आटो टैक्सी ओला में वञे त रोडनि जी लेकिन टाइम लॻी वेंदो आहे रोड में ट्रेफिक जाम थींदी आहे पोइ जाम सोचींदी आहे त रोड में खॾा खोबा ऐं खॾा खोबनि जे करे थींदी थे सिग्नल बराबरि न हूंदा आहिनि त ट्रेफिक जाम थींदी आहे त हिन में माण्हुनि खे सफ़र करण में टाइम वधीक थो वञे ख़र्च बि वधीक थो थिए इन ख़्याल खां त गवरमेंट खे ध्यानु ॾियण खपे सरकार खे त भई रोडनि जी चङी तरह मरम्मत करे सिग्नलनि जी चङी तरह रिपेयरिंग कनि त जीअं पब्लिक खे त तकलीफ़ न थिए हेॾा खां होॾे वञण में